हमारे क्षेत्र में पूरे साल में अलग अलग मौसम में अलग अलग फ़सलें उगाई जाती हैं जैसे जुलाई से ले कर अक्टूबर तक धान की खेती होती है जिस उसमें बाजरे की खेती होती है धान की खेती होती है धान की फ़सल उगाई जाती है बाजरे की फ़सल उगाई जाती है और अरहर की फ़सलें उगाई जाती है इसमें मक्के की खेती होती है और जब नवंबर आता है तो नवंबर में अक्टूबर से ले कर नवंबर तक धान और बाजरे की कटाई होती है इसके बाद अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में गेहूँ की फ़सलें गेहूँ बोया जाता है गेहूँ की फ़सल तैयार की जाती है उसमें आलू उगया जाता है सब्ज़ियाँ भी मौसम के अनुसार उगाई जाती हैं और हाँ आलू की खेती होती हैं उसमें सरसों की खेती होती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर से ले कर एक खेती मार्च तक चलती है मार्च में उसकी दवाई होती हैं गेहूँ की और अन्य सब घर में आ जाते हैं मार्च में मार्च में सब्ज़ियों की खेती होती है सब्ज़ियों में जैसे भिंडी हो गया तरोई हो गया निनुआ हो गया भिंडी हो गया

आपका जून जुलाई तक चलता है और जून जुलाई में फिर अपना अगला वाला खेती ह आ ई धान वाला शुरू हो जाता है धान की खेती बाजारे की खेती एँध होती है शुरू हो जाती है तो उस जैसा जैसा मौसम होता है उस तरह के मौसम के हिसाब से फ़सलें उगाई जाती हैं हम लोग के यहाँ

किसान भाई अपना अच्छा पैसा मार्केट से प्राप्त कर लेते हैं धन्यवाद